हैलो हँ हँ अहाँ कतयसँ बजैत छियै ओ अहाँके दोकानमे बड़का मोबाइल हए बड़का मोबाइल अहाँ कितनामे दैत छियै एहिमे डिस्काउंट कितना देबै हमरा बढ़िआँ से बढ़िआँ मोबाइल चाही डिस्काउंट पहिने बतेबै तब ने अहाँके कै बजे अहाँ कै बजे दोकान खोलैत छियै अहाँके कै गो दोकान हए

केने करी अहाँके दोकान हए मेजरगञ्ज बाजार कोना साइडमे

अच्छा ठीके छै देखैत छी टाइम मिलत तऽ हम आयब आ हमरा मोबाइल चाही बढ़िआँ कम्पनीके बढ़िआँ चार्ज टिकय बढ़िआँसँ ना तऽ हँ हमरा बढ़िआँ हँ हँ हँ ना हमरा सस्ता मोबाइल ना लेबयके हइ हमरा मीडीयम दाममे लेबयके हइ नोकियावला मोबाइल कैसे दैत छियै